سرکاری اسکیموں کے تحت صحت کے دیکھ بھال کے لیے اچھا انتظام ہوتا ہے ہمیں اچھی دوائیاں ملتی ہیں اور سرکاری اسپتالوں میں اچھا دھیان سے ہر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہر ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی دوائی دیتے ہیں اور اچھا ٹریٹمنٹ چلتا ہے سرکاری اسپتال میں اور فری ہوتا ہے اور کیا نام ہے پرائیوٹ ہاسپلٹوں میں جو ہے زیادہ تر کیا نام ہے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور بس صفائی زیادہ ہوتی ہے اور ان کے ٹریٹمنٹ کی فیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور باہر سے ہمیں دوائی لینی پڑتی ہے سرکاری اسپتالوں میں جو ہے کہ کیا نام ہے ہمیں وہیں سے دوائی اف مہیا ہوتی ہیں ہمارا ٹریٹمنٹ اچھا ہوتا ہے اور سرکاری اسپتال میں ایک ہی ڈاکٹر ایک ہی ڈپارٹمنٹ کا جو ہوتا ہے وہ ہما ایک ہی مرض کو دیکھتا ہے اور پرائیوٹ والے ڈاکٹر جو ہیں ہر مرض کو دیکھتے ہیں سرکاری اسپتال والوں کو ذیادہ تجربہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر مریض کا الگ کیا نام ہے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور وہی ڈپارٹمنٹ والا ہی ہر مریض کو دیکھتا ہے اس میں فرق یہ ہے اور پرائیوٹ ہاسپٹل والے جو ہیں وہ سب مرض کو دیکھتے ہیں اور وہ اسی طرح سے دوائیاں دے دیتے ہیں